नृत्य डांस मुंहिंजी हॉबी आहे द मोस्ट फेवरेट नचण लाइ मां हमेशह त्यारु हूंदी आहियां तव्हां कॾहिं बि चओ ऐं मां ॾाढी इंट्रस्टिड आहियां त मां ॾाढा पफोमेंसिस प्रदर्शन य कार्यक्रम बि कया आहिनि सभिनि खां यादिगारु मुंहिंजा ॿ रहिया आहिनि कॉलेज में ई कॉलेज में फस्ट डे हुओ तॾहिं सभई क्लब्स इंट्रोडक्शन करणु आहिया हुआ डांस क्लब वारनि अनाउंस कयो कि कंहिंखे बि अची करे डांस करिणो हुजे ओपन फोर ऑल कोई बि थो अची सघे हुन टाइम ते ख़बर कोन्हे मूंखे छा थियो मां अचानक उथी ॿीठसि ऐं हली वियमि बिना कुझु सोचे सम्झे कि मुंहिंजा मुंहिंजी साहेड़ियूं छा सोचंदियूं अञा पहरियों ॾींहुं आहे पहरियों ई मां हली वञा बिना कुझु सोचे सम्झे मां बसि हली वियमि ऐं मां शुरू करे छॾियो शुरू कयो तॾहिं थोरो मूंखे थिए पियो की मां कुझु ग़लति त न कयो पर धीरे धीरे सभिनि क्लैप ताड़ियूं वॼाइणु शुरू कयूं त पोइ मुंहिंजो कॉन्फिडेंस वधी वियो पो मुंजो डांस जो सेगमेंट पूरो पियो थिए तॾहिं जेके क्लब जूं हेड आहिनि उहे ॿई अची करे मूंसां डांस पियो कनि त उहो एॾो यादिगारु ऐं ख़ुशिनुमा माहौल थी वियो कि अॼु जी आई जूनियर सां गॾु सीनियर्स अची करे नचनि था सभु ख़ुशि थी विया ऐं मूंखे अलॻि लेविल जो कॉन्फिडेंस मिलियो ॿियो सभिनि खां यादिगारु हुओ की कॉलेज में ई हिन सालु डांस जो इवेंट रखियो वियो हुओ त हुन में मूंखे स्पेशल पफोमेंस अलॉट कयो हुओ गोविंदा स्पेशल असंजो गोविंदा ओब्विअसली त छो त उहो डांस भले ॾाढो सुठो न कंदो आहे पर हुन जा एक्सप्रेशन कढणु मुश्किल हूंदा आहिनि ऐं मूंखे एक्सप्रेशन्स लाइ ॾाढो मञींदा आहिनि कि तुंहिंजा ॾाढा सुठा ईंदा अथई त मूंखे गोविंदा स्पेशल पफोमेंस अलॉट कयूं मूंखे कोरियोग्राफ बि पाण करिणो हुओ ऐं स जेके माण्हू मूंखे ग्रुप में सिलेक्ट करिणा आहिनि उहे बि पाण करिणो हुओ त कोरियोग्राफी में त मां सीनियर दीदी जी मदद वरिती पर बाक़ी सभु माण्हू ॻोल्हिणा सभिनि खे सेखारिणो असेंबल करिणो सभु पाण कयो पहरियों भेरो कॉलेज में अची करे उहो पफोमेंस जी प्रीक्टिस असां स्टार्टिंग में जाम कई पर एंड एंड में थोरो ढिला पिया पइजी वियासीं छो त ॿिया बि अञा पफोमेंसिस हुआ जेके मुंहिंजा ग्रुप मेंम्बर्स हुआ उहे बि ॿिए डांसिस में हुआ मां बि ॿिए डांसुन में हुउमि पर ठीकु आहे मिड़ई असां कयोसीं पर पफोमेंस जॾहिं हुओ तॾहिं त छा माहौल थी वियो सभु एॾा ख़ुशि थी वया सभिनि खां पहिरियों त झूना गाना सभु प्रोफेसर्स ख़ुशि थी विया सभु ताड़ियूं वजाइण लॻनि हर हिकु मूमेंट ते सभु हूटिंग पिया कनि सभु एॾो एॾो अलॻि लेवल कॉंफिडेंस मू मूंखे तंहिं महिल अची वियो ऐं मूंखे एॾी मज़ा पई अचे पफोम करण में बि हिकदमु फ्लॉलेसली मां पफोम करे छॾियो मुंहिंजे ग्रुप वारनि बि ॾाढो सुठो पफोम कयो ऐं एंड थियो तॾैं बि हेॾी मज़ा अची वई छो त मूंसां मां गोविंदा ही हुउमि त मूंसां गॾु जेकी हीरोइन हुई उन खे मां पल्लू में दुपट्टे जे पल्लू में खणी करे भॼी थी वञा त फनी सेगमेंट बि थी वयो सभिनि खे ॾाढो वणियो हुओ ऐं उन खां पोइ मूंखे ॾाढो अप्रीशिएशन मिलियो हुओ की गोविदा वॉस वन ऑफ द बेस्ट पफॉमेंस ऑफ द ईव्स इवेंट फिर ॾाढो ओवरवेल्मिंग ऐं ॾाढो सुठो लॻो ईवन फैकल्टी मेम्बर्स बि मूंखे अची करे चवनि कि तू ॾाढो सुठो कयो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी हुई उहो ॿुधो करे ॿुधी करे थैंक्यू